आसामनि गुबुन गुबुन मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौ दावबायारिफोरा नायनो गोसोब्ला बिथांमोननि मिउजिकेल थर फग्रामफोराव लोगो लानो हागोन बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फ्रग्राम जानायफ्राव बाहागो लायो आरो बिथांमोनखौ बिसेसखै लेंहरनाय जायो जेरै भुपेन हाज'रिखा जुबिन गार्ग फापन बिसोरखौ गुबुन गुबुन खालसारेल फ्रग्रामफोर जायोबा बिसोरखौ लिंहरनाय जायो आरो बिसोरखौ रोजाबनो दामनो थिननाय जायो बेबायदि फ्रग्रामफ्राव दावबायारिफोरा देटफोरखौ लानानै समफोरखौ लानानै थांनो नांगोन आरो थाइम आरो बोथोर हिसाबै मा फेसटिभेलाव मा फ्रग्राम जायो जेरै बैसागु दुरगा फुजा दिवालि बेफोराव बायदि बायदि रोखोमनि फ्रग्राम जायो आरो बेफोर बायदि फ्रग्रामाव लेंहरनाय जायो लेंहरनायनि सिगां फाब्लिक नथिस होखानाय जायो फसथार होनाय जायो जे बेबायदि बेबायदि देंखोगिरि सिंगार बेन्द बिदिफोर फैगोन आरो बे फ्रग्रामाव दामगोन देगोन बिदिखौ बुंनाय जाखायो दा बेनिखायनो दावबायारिफोरा बेफोरबायदि फसथार निउस बिदिफोरखौ सिगांनो नायग्रोनांगोन आरो मिथिग्रोनांगोन आरो बेखौ लानानै गावनि समखौ थिग खालामनानै बिथांमोनखौ नायफैनो हागोन